जैसे कि लॉकडाउन लगलइ तऽ ई लॉकडाउन रहलय एक साल बाहरके लोग भी घुरि घुरि कऽ पैदल कोइ गाड़ीसँ कहींसँ भूखे उपासे सब अपना अपना घर अयलय तऽ यहाँ घरमे छै कि जैसे काम रोजगार कुछो नहि लॉकडाउन लागिके मिल रहलय तऽ लॉकडाउनके मारल जैसे इएह होल जेकि लॉकडाउनमे बेसी करके गरीबके जान हलाल हुए जे गरीबके जान गेलय सब जैसे कि कमाय उमायके खानेवला आदमीके जैसे खाने बाहर बेटा सांय कमाता है तो सओ दू सओ रूपैआ देता है तो वही सब खाना उना चलता है लॉकडाउन लागिकऽ किसी को काम नौकरी सर नहि होलय नहि होलाक बाद जे भूखे लोग मर रहे सब आओर तब होल की जे जेकरा जेहेनका समर्थन हइ ओइ समर्थनसँ जी रहल हन खाय रहल हन आओर हम सब तऽ गरीब छियै तऽ हमरा सबके गरीबे नहिता ने देखबय तब अपनैये सब जे छियै से जब गरीबके ताकबय तब तऽ भेलय ई तऽ भेलय लॉकडाउनवला खिस्सा तऽ ई भी सब चलिये रहलय हन लॉकडाउनके खिस्सा गरीबके बाल बच्चा बाहर कमबय रहय दिल्ली जाइ रहय गोवा जाइ रहय कमा कऽ दू गो बाल बच्चा खाइ रहय आओर जैसे कि आब उ सब बन्द भए गेलय हन तब बाल बच्चा सबके गरीब लोगके बड़ा बड़ा लोग तऽ बढियें बढियें खा रहलखिन कैसहुँ खेती पथारी छै जोति बुनि कऽ तऽ उ गाय दुहिके खाइये ने रहलखिन यऽ लेकिन एजाँ छै जे अपने अर खेतमे बोइन करय छियै हमे अर तऽ खाइ छियै नहि बोइन करय छियै तऽ नहि खाइ छियै तऽ गरीबके सहारा लिये खातिर ले अपनेयो सब सक्षम रहियौ जेकि सहारा गरीबके हुएके चाही अपने सब सक्षम नहि रहबय तऽ जैसे कि जीविका चललय बनलय अइ सबमे सक्षम रहय छियै तब तऽ सरकार द्वारा किछु किछु मिलय छै गरीब लोगके जीवन बचय छै जैसे कि राशन मिलय छै गहुँम चावल उ सबके मिल रहलय तऽ ओइ सबके लएके सब अपना अपना जीवन पालि रहलय लोग गरीब लोग आओर हमरा सबके तऽ ओइसनका नहिये ने छै सर ऐसे की छै सूप दौरी बनाबय छियै तब बाल बच्चा साँझ कऽ नीमक रोटी भरि दिन काम करलहुँ भरि दिन सूप तूप बनेलहुँ गाँव गेलहुँ बेचलहुँ आओर आ तब दू गो नीमक रोटी खा कऽ हमर बाल बच्चा गुजर काटय छै तऽ सरकारके इएह नियम भेलय सर जे हमरा ने इन्दिरा आवास देने छथिन आओर ने एगो कल बाथरूम देने छथिन किछु नहि देने छथिन लेकिन गरीबके जिन्दगी केना कटय छै लोक सरकारके वोटरमे हमसब छियै तऽ बड़ा या छोटा सब ने छै मैडमजी अथी गरीब अमीर सब छिकै मोदी सरकारके जनता लेकिन जनता सब छै लेकिन ताकय छथिन बड़के बड़के लोकके आओर जे गुप्ता बान्हके बगलमे बसल छै ओकरा कोइ अवस्था नहि छै कखने गड़ी उनटि जेतय जे ओकर बाल बच्चा मरतै या माले जाल मरतै या सियनके मरतै ओकर कोइ गारंटी नहि छै कोइ नहि छै तब इएह सब बात छै सर हमरा दया करियौ गरीब लोगपर जैसे कि हम गरीब लोग छियै इएह जीविकामे गरीबेके दूर करय खातिर जीविकामे घुसलियै हँ गरीबके दूर कए देबय तकर बाद कैसहुँ ढङ्गसँ चलबे ने करबय ऐसे तऽ नहिये छै जे गोर हाथ जोड़ि कऽ बैठल रहबय तऽ कोइ उपरसँ